सबतों पैह्ली गल्ल जे स्पोर्ट्स दा कोई नेगेटिव कोई इम्पैक्ट है जां कोई नेगेटिव साइड है ते ओ इ'यो नेगेटिव साइड ऐ कि डोपिंग परफारमेंस नू एनहान्स करने लेई जेह्ड़ी डोपिंग दा यूज होंदा ऐ कि लोग चांह्दे कि मेरी परफारमेंस और एनहान्स होई गेआ में डोपिंग करी लैं स्पैशली जे में आखां जि'यां रेसिंग होंदी ऐ जि'यां रेसिंग होंदी ऐ साढ़े बड़े बड़े रेसर न उसैनबोल्ट बगैरा जेह्ड़ा ओलंपिक्स बिच होंदी ऐ ते बड़ी बार एह् नोटिस करी करदे ऐं कि लोग डोपिंग करी लैंदे अपनी परफारमेंस एनहान्स करने लेई कि डोप डोप करी ले ताईं कि बंदा पूरा खून गर्म होई गेआ कि बंदा इन्ना तेज नस्से इन्ना तेज नस्से कि जेह्ड़ी ओह्दी स्पीड ऐ स्पीड ऐ ओह्दे कोला जैदा नस्से ते बड़े गै चो डोपिंग दे केस अजतक पकड़े गे न ते जेह्ड़े एजुकेटेड लोग जिन्ने बी हैन डोपिंग लेई पैह्ली ते में आखां कि जेह्ड़ी पीएच्ई फिजिकल एजुकेशन ऐ ओह्दे बिच बड़ी ब्रीफ नालेज दित्ती गेई ऐ कि डोपिंग कि केह् होंदी ऐ ते डोपिंग आस्तै एजुकेटेड होना किन्ना जरुरी ऐ ते मी एह् लगदा कि जिन्ने बी स्पोर्ट्स पर्सन ऐं बहुत जैदा एजुकेटेड पीपल ऐ डोपिंग लेई डोपिंग लेई बहुत लोकें ई पता कि डोपिंग केह् होंदी ऐ ते कि करनी चाहिदी नेईं करनी चाहिदी दिक्खो अगर परफारमेंस एनहान्स के लिये बंदा डोपिंग करी लै पर कुतै ना कुतै बंदा फसी जंदा ते डोपिंग कन्नै बंदा जैदा देर तक अपनी स्पोर्ट बिच कांस्टेंट नेईं रेही सकदा डोपिंग दे बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट होंदे कि डोपिंग डोपिंग होंदी किसी बी चीज दी नेगेटिव कन्जंप्शन करनी कुसै चीज दी गलत कन्जंप्शन करनी कि अपनी बाड्डी आस्तै अच्छा ओ अच्छा नेईं ऐ पर उस टैम लेई कि में जित्ती जां में थोह्ड़ा तेज नस्सी लैं थोह्ड़ा किश करी लैं ओह्दे आस्तै बंदा डोपिंग करै ते ओ चीज बंदे दी सेह्त लेई बिलकुल गलत ऐ ते एह्दे इफैक्ट बी बड़े बुरे न पैह्ली गल्ल ते एह् किसी बी रूल दे बिच है निं ऐन ते ओलंपिक्स बिच स्पैशली जां कोई बी बड्डा इंटरनैशनल गेम होंदी ऐ ओह्दे बिच डोपिंग स्ट्रिक्टली मना कीती गेई ऐ कि कोई बी अगर एथलीट डोपिंग करदे पकड़ा गेआ पकड़ा जंदा ऐ ते फिर ओह्नू फड़ के ते स्पोर्ट बिच्चों बी बाह्र कड्ढेआ जंदा ओ स्पोर्ट्समैन ते कन्नै गै कन्नै ओह्दे बिच ओह्दे उप्पर केस बी लगदा ऐ ते बहुत साल दा बैन बी लगदा ऐ डोपिंग लेई ते डोपिंग ते पैह्ली गल्ल ते बिलकुल शैल निं ऐ तां करियै कि स्पोर्ट्स फेडरेशन डोपिंग बंद कीती ऐ कि बंदे दी परफारमेंस एनहान्स होई जंदी ऐ नेगेटिव मिडियम कन्नै अगर बंदा अपनी चीज उप्पर हार्डवर्क करै कम्म करे ते फिर करे फिर गल्ल बक्खरी ऐ पर डोपिंग करियै अगर बंदा कोई आ दा ते ओ चीज स्हेई नेईं ऐ तां करियै डोपिंग बी टैस्ट होंदे बड़ी बार बड़े बड़े क्रिकेटर ते डोपिंग टैस्ट होंदे बार बार साढ़े क्रिकेटर होई गे जां कोई फुटबालर होई गे कि कोई डोप ते निं लै दे क्यूंकि दो डोपिंग होंदी ऐ परफारमेंस एनहान्स करने लेई ते डोपिंग ते टैस्ट होंदे रैंह्दे ते कोई अगर डोपिंग बिच फंसी जा ते ओह्दे बिच बड़े गै नेगेटिव एक्शन लैंदे ऐ डोपिंग लेई ते तां करियै डोपिंग बिलकुल बी शैल निं परफारमेंस एनहान्स करने लेई एनहान्स ते होंदी ऐ परफारमेंस पर कोई ना कोई बंदा फड़ी जंदा ऐ ते फड़न फड़ने कन्नै कन्नै एह् बिलकुल बी सेह्त लेई ठीक नेईं ऐ बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ऐ सेह्त उप्पर ते एह् ऐ कि डोपिंग लेई एजुकेशन ते है पर स्टिल्ल लोक डोप लैंदे ऐ अपनी परफारमेंस एनहान्स करने लेई ते एजुकेशन होने दे बावजूद बी इ'यै कि सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन लैंदी ऐ ते लैंदी लैंदी रे लैंदी रेना सरकार ने डोपिंग आस्तै बी डोपिंग कोई बी कुसै बी तरीके कन्नै कोई स्हेई गल्ल नेईं ऐ डोपिंग सबतों जैदा गलत चीज ऐ कुसै बी स्पोर्ट्स लेई कि स्पोर्ट्स दा डेकोरम खराब करना स्पोर्ट्स दा डिसिप्लिन खराब करना स्पोर्ट बिच सबतों मेन गल्ल ऐ डिसिप्लिन होंदी ऐ कि बंदा किन्ना डिसिप्लिन ऐ अपने स्पोर्ट्स दे लेई किन्ने डिसिप्लिन कन्नै खेढा दा किन्ना प्यार देआ दा किन्नी एफर्टस दिया दा ते बंदा अगर डोपिंग करियै अपने स्पोर्ट दा डिसिप्लिन तोड़ी ले तोड़ तोड़दा ते फिर ओ स्पोर्ट्स दे काबिल नेईं ऐ तां करियै सरकार हून ओह्दे उप्पर बैन लांदी ते कन्नै फिक्सिंग होंदी जि'यां डोपिंग दी गल्ल आई फिक्सिंग होंदी क्रिकेट बिच अस सुने दा फिक्सिंग आस्तै तां करियै बी उं'दी ते एह् ऐ कि डोपिंग डोपिंग नेईं करनी चाहिदी ना फिक्सिंग करियै अपने सोपर्ट्स ने डिसिप्लिन कन्नै प्यार कन्नै खेढना चाहिदा स्पोर्ट्स दी इज्जत करनी चाहिदी